सांगपाचें म्हळ्यार हांव स्वता एक शास्त्रीय गायक जावन आसा आतां म्हजे वय वीस वर्सां आनी हांवें आतांच कॉलेज कंम्प्लीट केल्या पूण हांव सांगूंक सोदतां की जवळ जवळ सात ते आठ वर्सां पयलीं हांवें शास्त्रीय गायनाचे जे क्लास आसा ते सुरू केल्ले वोकल फटीग म्हणजे आमच्या आवाजान आमच्या आवाजान